हैलो बोलिए हाँ बोलिए सर बोलिए ठीक ठाक है अपना सुनाइए पूछ रहे हैं जो पी ब्लॉक से बोलते हैं मधेपुरा जिला से जिला का क्या सब व्यवस्था है कैसे क्या व्यवस्था से रहते हैं आप लोग सब बढ़िया है हमको भी यहाँ का व्यवस्था नहीं अच्छा है और आदमी भी अच्छे है हाँ स्वास्थ्य तो भगवान का देना है तो कुछ ना कुछ आदमी को कुछ ना कुछ गड़बड़ों रहता है अच्छा रहता है पेट दर्द तो कभी मथा दर्द तो कभी बुखार कभी कुछ ये तो देह का दम है ना रहते हैं हम्म हाँ खाना बदल भी अच्छा है हाँ सर सब चीज अच्छा रहते हैं सर सब ठीक ठाक है हाँ बच्चा नहीं है ठीक ठाक पढ़ाते लिखाते हैं देखते हैं हाँ देखिए ना सबकुछ का महँगाई बढ़ गया है पूँजी घट गया आदमी को सरकार तो होता है तो सब चीज महँगाईए कर देते हैं अच्छा सरकार जो जीतते हैं तो किराना का कितना महँगाई कर देते हैं सबसे ज़्यादा किराना